हॅलो तुमच्या हॉटेलांंत हांवें बटर चिकनाची ओर्डर दिल्ली आनी तेन्ना एड्रॅस जो दिल्लो तो पोळे लोलये दिल्लो पूण कांय कारणा खातीर तो मात्सो बदल्ला हांव मागता तुमचे कडेन उपकार करून ही डिलीवरी जी आसा ती माड्डीतळप लोलयां ह्या पत्त्याचेर दिवची तुमकां त्रास जाल्ल्या खातीर हांव माफी मागता आनी देव बरें करूं म्हण्टा